पयलींच्या काळां लोक रांदपा साठी मातयेचीं आयदनां वापरताले कुयणीं मडक्यो अथवा मायटीं अशे खुबशे आसताले आनी तें तुगेलें जेवण सुद्दां बरें लागतालें पण आतां हीं सगलीं स्टिलची पितळ तांबें अथवा स्टील हे आयिल्ले आसात तातूं लोक रांदतात पूण चडशी रिसर्च जाला की ह्या हितू रांदलें जाल्या थोडें आरोग्याक त्रास जावपा शकतात तशेंच आतां नव्यो नवी फॅशनेबल कटलरी हें त्यो वापरतात आनी पयलींची जे लोक आसात ते मातये हितू रानताले म्हणटरी कितें जालें आतांचें नवी पिडी आसा तांकां तें मातशें कमीपण दिसता आनी हे फॅशनेबल आतां जे आयल्यात कटलरी सगळ्यो त्यो कितें करता फुटपाचे बिटपाचे संभव आसतात आनी पळोवपा बऱ्यो दिसतात पूण तें जेवण तितलें टेस्टी आसा वा ना ताजेर कोण भार दिनात पण तें प्लेट्स वैगरे ज्यो कितें आसा ताका पळोनूच सामके खूश जातात हें अशें जावप योग्य न्ही